मुंहिंजो फेवरेट गेम जेको आहे उहो क्रिकेट आहे जीअं ई मैच हलन्दी आहे असां टीवीअ जे अॻियां वेही रहंदा आहियूं ऐं हुन खे पिया ॾिसंदा आहियूं असां क्रिकेट हिन करे ॾिसन्दा आहियूं की हुन में असांखे जेको आहे उहो ॾिसण जे लाइ बराबरि मिले थो की कहिड़ी टीम जेकी आहे उहा कीअं खेॾी रही आहे ऐं मूंखे जेको आहे क्रिकेट जेको आहे खेॾणु त पसंदि ना आहे एतिरो पर टीवीअ ते ॾिसणु वधीक पसंदि आहे